जयपुर ज़िले में मुख्य परिवहन विकल्प बहुत सारे हैं जैसे कि सड़क रेलवे हवाई अड्डे और सार्वजनिक परिवहन सड़क में हमारी परय सार्वजनिक गाडियाँ आ जाती हैं रिक्शा आ जाते हैं और बहुत कुछ आता है रेलवे रेलवे में हमारी ट्रेनें आ जाती हैं जो जो हमें ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती हैं हवाई अड्डे हवाई अड्डों में हवाई जहाज होते हैं वे दो तरीके के होते हैं एक होते हैं प्राइवेट और एक एक होते हैं सरकारी सरकारी हमें थोड़े महंगे पड़ते हैं लेकिन उसमें हमें अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं और सरकारी में हमें सस्ते टिकट मिलते हैं मगर उनमें हमें अच्छी फसिलिटी नहीं मिलती है सार्वजनिक परिवहन में हमारे कैब आ जाती है रिक्शा आ जातें हैं और रिक्शा में भी हमारे आजकल ई रिक्शा चलते हैं जो कि वातावरण को शुद्ध करने में हमारी मदद करते हैं आम आदमी के लिए यह विकल्प बहुत किफायती होते हैं इनमें बहुत सारी चुनौतियाँ जुड़ी हैं चुनौतियों में जैसे कि हमें टिकट महंगे मिलते हैं रेलवे में एक जगह किसी एक अगर व्यक्ति को जल्दी पहुँचना है तो वह रेलवे से जल्दी नहीं पहुँच पाता वह उस समय सार्वजनिक परिवहन मदद में कि हेल्प से जा सकते हैं जो कि हमें जल्दी पहुँचा देते हैं लेकिन कभी कभी जैसे कि हमें एक सार्वजनिक टेक्सी चाहिए होती है वह हमें जल्दी तो पहुँचा देती है मगर उस वह उस समय उसका जो चार्ज होता है वह ज़्यादा होता है और वह उसमें हम अच्छी तरीके से हमें अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है हम अच्छे से नहीं जा पाते हैं